ہلو ہلو بھائی میں چندو بات کر رہا ہوں منڈی سمیتی سے جی بھائی بتائیے بھائی منڈی سمیتی سے بات کر رہے ہیں بھائی میں نے یہ پتا کرنا تھا آپ کے پاس کچھ سبزیاں مِل جاتی ہیں بہتر ریٹ میں کیا آپ کو مِل جائیں گی آپ کے پاس اچھا آپ کے پاس تازی سبزیاں ہوں گی ہری سبزی ہری سبزی اور تازی سبزی مجھے چاہیے اچھا بھائی اچھا اچھا بھائی ٹماٹر کیا ریٹ میں کچھ کم لگا لیجیے بھائی اور آلو کیا ریٹ ملیں گے آلو نئے ہیں پُرانے ہیں بھائی آپ نئے والے آلو آپ ایک کلو نیا آلو لے لیجیے گا نئے ایک کلو پرانے آلو اور ایک کلو ٹماٹر بھائی بھائی ہاں گاجر کیا ریٹ ہے جی کچھ کم کر لیجیے بھائی اب سارے جگہ مِل رہی ہے اب ہم بھی چلیے پینتیس لگا لیجیے گا ایک کلو آپ گاجر بھی دے دیجیے گا چلیے چلیے ایک کلو دے دیجیے گا آپ آپ کا کہاں پر کا ایڈریس ہے کیا ایڈریس ہے آپ کا بھائی آپ کا ایڈریس کہاں کا ہے ویسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی میں وہیں آ جاتا ہوں ابھی میں آ کے کال کرتا ہوں آپ کو